हेल' औ बे गारिया अबेसिम थांगोनथाय आङो सरलफारायाव थांगौमोन जोङो बिदिनो दस जनसो दङ आरो

जों बेंथलनिफ्राय गाखोनायमोन ओहो गैया दाइरेक थांखागोन

औ औ औ औ जोङो सयथायावनो खारनोना माबायाव फासथासोयाव सौहैनायनि खालामनोसै औ जों जायखिजाया सयथायावहाय फासथायावहाय थांनानैहाय बिदिनो थाहैथ'नायसै गारिखौ नेनायसै ओमफ्राय नों फैब्ला गाखोना थांनायसै औ फैफिनगोन बिजोंनो बिजोंनो बेरायनानै बेजोंनो फैफिननायसै ओमफ्राय थांनायाथ' होनब्ला रेदि खासै ना औ दे जोङो फासथायावनो सौहैनाय बादि खालाम खानायसै ओमफ्राय नों सयथायाव फैयोब्ला औ जोङो बिदिनो माबायावहाय औ होनबालाय जों दिनैनो दाहाय थांनानैहाय थिखिटआखौ हाय बुख खालामहैनायसै औ औ दे होनबालाय जाबाय बिदि दे औ औ औ दे